मुझे पालतू जानवर पसंद तो है लेकिन मुझे घर में रखना पसंद नहीं है क्योंकि पालतू जानवर मैंने कई लोगों को रखते देखा है वो खाली लेकर आ जाते हैं लेकिन उनकी केयर ढंग से नहीं करते हैं उन्हें जितना आप जानवरों को फ्री रखेंगे वो उतना ही अच्छे से रहेंगे पालतू जानवर हम हमारे लिए अच्छे होते हम सोचते हैं के अच्छे हैं लेकिन ये उनकी लाइफ के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो हमें बोलकर कुछ नहीं बता सकते अगर उनको कोई परेशानी हो तो वो नहीं बोल सकते हैं तो हम जितना हो सके पालतू जानवरों से पालतू जानवर न लायें और उनको अगर ऐसी ही इच्छा है तो आप दूसरे जानवरों बाहर जाकर जानवरों की मदद कर सकते हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं